तव्हांखे ख़बरु आहे मूंखे बचपन ताईं टीचर बणण जो एॾो शौक़ु हुओ एॾो शौक़ु हुओ जॾहिं पंहिंजो सभु साहेड़ियूं मिली करे बचपन में रांदि खेॾंदा हुआसीं न त पंहिंजे साहेड़ियूं खे चवंदी हुअमि ॿुधो भई टीचर त मां ई बणजंदमि तव्हां मुंहिंजा ॿार बणजंदव असां खेॾंदे खेॾंदे गेम कुॾंदा हुआसीं की भई अॼु तव्हां अॼु होमवर्क न कयो आहे अॼु तव्हां हीअ मस्ती की आहे त मां तव्हांखे सजा ॾींदमि त मां हिन खे पनिशमेंट ॾींदी आहियां स्केल सां कुटंदी बि हुयमि ऐं ब्लैक बोर्ड ते इन खे सेखारंदी बि हुअमि त अॼु ई पढ़ो ई पढ़ो सुभाणे ई होमवर्क करे अचिजो इहो होमवर्क करे अचो हीअं ई पोइ मां जीअं ई ॾह दर्ज़ो पास कयो न मां पंहिंजे घर में टूशन खोली पोइ मां टूश पंहिंजे घर में ॿारनि खे पढ़ाईंदी हुयमि ॾह यारहं ॿारहं टे साल मां टूशन पढ़ायमि ॿारनि खे पो वापसि मां टूशन बंदि करे छॾी पोइ वापसि मां टूशन खोली वापसि हाणे मां टूशन पढ़ायां थी हाणे मां सोचा थी पंहिंजी ग्रेजूएशन कम्पलीट करे प्रोफेसर जी केॾी पढ़ाई करे प्रोफेसर बणजां कॉलेज में बचपन तां ई टीचर बणण जो शौक़ु हुओ ॿी जॻहि ते किथे मनु ई नथो लॻे हीअं लॻे थो बसि टीचर बणा टीचर बणा ॿारनि खे पढ़ायां मूंखे ॿारनि खे पढ़ाइण जो एतिरो शौक़ु आहे न बसि हीअं लॻे थो न ॿारनि खे पढ़ायां हाणे मूंखे न सभु ट्रिक ख़बरु पई वई आहे ॿारनि खे कीअं सम्झाइणो आहे कीअं पढ़ाइणो आहे सभु मूंखे ख़बरु पई हीअं लॻे थो हा मां पंहिंजो सुपिनो हिकु ॾींहुं ज़रूरु ज़रूरु पूरो कंदुमि